दा समाव गोदोनि समावहाय जोङो बांग्रिं मावनाय सार अन्थाइ गावनाय बे गैयामोन दानि समावहाय बांग्रिं मावनाय सार अन्थाइ गावनाय अखा बांखा बारा जाबाय मानसि थैनायाबो बारा जाबाय जोंनि गासिबो सुबुं माहारिया गोबांथार दुखु मोननांबाय गोदोनि समावहाय जेब्बो माबा गैयामोन दानिया नायहरदों बिसिबां बार अखा बांग्रिं मानसिफ्राबो थैनाया बारा जालांबाय आरो दैबानाजों मानसि थैलांबाय दैबाना बारहुंखा सार अन्थाइ गावनाय बिफोरजोंनो गासिबो मानसिनि खहा जिउफ्रा खहा जालांबाय दा दानि जुगा बिसिबां गिथाव बाथाव आयु हाबाब दै बानाजोंनो बुंफब्बाय जोंनि गासिबो सुबुं माहारिया जोबोर खस्थ' मोननांबाय खस्थ'जों लोगोसे जोंनि गासिबो भारतआव हरैबो जोंनि थैनाय थांनायाबो बारा जाबाय बार अखा सार अन्थाइ गावनायफ्राबो रासिननि सायाव रासिन जालांबाय गासिबबो बे गासिबो जाजोबनाय जाजोब्बाय गासिबो बेफोरो जा जानानै गिथाव बाथाव गिख्रंथाव बोथोर फैबाय गिलु बालु बोथोर फैबाय बेफोर गासिबो जानानै जोंनि बर' माहारि गासिबो सुबुंसाफ्रा गासिबो थैजोब नांबाय गिथाव बाथाव गिख्रंथाइ जाथाय जागासिनो थायो गोदोनि समावहाय जेब्बो माबा गैयामोन दानि समाव गिलु बालु जालांबाय गिलु बालु जानानै जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जिउ गोमानांबाय साफ्रामबो सुबुं माहारिनि जिवा खहा जालांबाय दै बाना बांग्रिं बारहुंखा सार अन्थाइ गावनायजोंनो जोबोर थैलांजोब्बाय